मां रोज़ु सुबुह जो ॾाढो डुकंदी आहियां असांजे पंहिंजे घर में ई पंहिंजो आंग आॻुड़ु वॾो आहे त असां पंहिंजे आॻुड़ में ई मां सुबुह थींदी आहे त थोरो डुकंदी आहियां ऐं थोरो ॾाकण तां लहि चढ़ि कंदी आहियां मुंहिंजो आॻुड़ु असांजे घर जो वॾो आहे त असां मां हुते ई डुकंदी आहियां उते ई सुठो लॻंदो आहे ऐं मां सुबुह जो थोरी कसरत बि कंदी आहियां थोरी योगा कसरत बि कंदी आहियां जंहिंजे का असां लॻंदो आहे की शरीरु बि सवस्थ रहे ऐं पाण खे बि सुठो लॻंदो आहे ऐं शरीरु बि न वधे ईअं लॻंदो आहे हैल्थ अॼुकल्ह वधणु वॾी ॻाल्हि थोरी आहे इन खां लॻंदो आहे पंहिंजे हैल्थ जो बि ख़्यालु कयूं इन करे मां सुबुह जो डोड़ बि लॻाईंदी आहियां पंहिंजे आॻुड़ में लॻाईंदी आहियां ऐं एक्सरसाइज़ बि कंदी आहियां पंहिंजे घर में रोज़ु कंदी आहियां त पर इन करण सां ॾाढो सुठो अथव मां त सभिनि खे इहो ई संदेश ॾींदीमांव की तव्हां सभु ॼणा सुबुह जो उथी हिकु ॿ डोड़ ज़रूरु लॻायो ऐं पंहिंजो ई जोगिंग और एक्सरसाइज़ बि ज़रूरु कयो इन रनिंग करण सां असांजी दौड़ डुक डोड़ करण सां असांई शरीर जो ख़ूनु गरमु थींदो आहे जंहिंसां असांखे बीमारियूं न थियण जो पूरो पूरो चांस आहे पर असांखे बीमारियूं जीअं न थियनि असांखे रोज़ु सुबुह जोगिंग करिणी आहे योगा करिणो आहे ऐं सॼो टाइम पोइ वरी घर जे कम में असां हूंदा आहियूं त ध्यानु न ॾेई पाईंदा आहियूं की सुबुह जो थोरी देरि उहो ईअं डुक डोड़ ऐं योगा एक्सरसाइज़ ज़रूरु करणु खपे